मां बचपन खां ई योगा ॾिसंदी हुयमि असांजे फैमिली मैंबर जा ॿ चारि पंज माण्हू योगा कंदा हुआ मूंखे योगा करणु ॾाढो वणंदो हुयो त मां बचपन खां ई योगा करणु चालू कयमि मुंहिंजी मम्मी रोज़ु योगा कंदी हुई उन खे ॾिसी ॾिसी मूंखे बि योगा करणु वणंदो हो योगा करणु ॾाढो सुठो हूंदो आहे इन करे योगा करणु खपे योगा खे हिकु शौक़ु पालणु खपे योगा सभिनीनि खे करणु खपे असांजा फैमिली मैंबर अठ ॼणा आहियूं असां अठ ॼणा योगा कंदा आहियूं योगा करणु ॾाढो सुठो आहे योगा हा योगा सां ॾाढा फ़ाइदा आहिनि इन करे योगा सभिनीनि खे करणु खपे मुंहिंजा पप्पा बि कंदा आहिनि पर कॾहिं कॾहिं कंदा आहिनि सभिनीनि खे योगा करणु खपे योगा ज़रूरी आहे योगा करणु ॾाढो सुठो आहे योगा कयो ख़ुशि रहो शांति रहो